जेह्ड़ियां मेरियां चाइल्डहुड दियां मैमरियां न उं'दे च बड़ियां ज्यादा स्पैशल न जेह्ड़ा अस खेलदे हे अपने दोस्तें कन्नै जेह्ड़े सारे मतलब अपने दोस्त होंदे हे अपने ग्रांऽ दे अग्गे पिच्छे जेह्ड़े ग्वांडी होंदे हे उं'दे कन्नै खेलना असें शामी टैम निकलना शामी जाना क्रिकेट खेलना कबड्डी खेलनी हर इक स्पोर्ट खेलना जेह्का कि बड़ा मज़ा औंदा हा शामी टैम खेलने अज्जकल ते फोन दे कारण कोई अपना फोने पर कोई नामियां नामियां गेमां बनियां पब्जी कोई किश फ्री फायर कोई कुछ गेम खेलै दा अज्जकल ते ओह् चीज़ रेह्दी नी ऐ लोक मतलब घर दे बाह्र निकलदे नी स्पोर्टस बड़ा घट्ट खेलदे ते उस टैम दियां साढ़ियां बड़ियां अच्छी अच्छियां मैमरियां ने में इक बारी खेलदा हा अपने दोस्तें कन्नै ते मेरा भ्राऽ जेह्ड़ा बड्डा ओह् डिग्गेआ ते ओह्दी बांह् भज्जी ही एह् बी इक मेरी मैमरी बी ऐ इक मतलब गलत होएया ही पर इक इ'यां मतलब अज्ज बी चेत्ता ऐ पर अज्ज ते ठीक ऐ ओह् ओह् नी पर ऐसे छोटे टाइम खेलदे खेलदे काफी ज़्यादा मैमरियां बनियां हियां अपनियां दोस्तें कन्नै यादां बनियां हियां खेलदे किसे नू क्रिकेट खेलदे आउट कीता किसे नू छक्के मारने किसे नू कुछ करना ते बोह्त ज़्यादा फिर ओह्दियां गल्लां करनियां पुरे दिन में तैनु छक्के मारे तूं इन्ना होएया ते ओह् चीज़ां बड़ियां मैमरियां बनियां न मेरियां खेलने दियां फिर अपने दोस्तें कन्नै जदूं स्कूल जाना फिर उ'नें कन्नै रैह्ना पूरे दिन खेलदे रैह्ना उं'दे कन्नै गल्लां बातां करनियां ते एह् बड़ियां ज़्यादा जेह्ड़े साढ़े चाइल्डहुड दियां मैमरियां न